औ हेल्ल'

मैगङालाय दङ दंनायालाय बिदिनो सबाय बिमा दं फान्थाव दं भिन्दि दं टमेट' दं ओमफ्राय दालाय मुला दं आरो सबाय बिमाफोर दङ नों माबायदि मैगं गोथां नांगौ दङ दंनायालाय औ दङ दंनायालाय माने न'आवनो मावो नालाय ओंखायनो दंजोबो आरो ओहो बिदिखौलाय मुलिफोरखौलाय होआ गासैबो आंनि माबाया मैगंआ गोबोर हासारजों खानस्रि हासारजों गायनायनि आरो अरगानिक बुस्थुखा ए औ दानि माबायाव माखासेफोरा बांसिनानो मुलि बाहायखायो बाहायनाया खिन्थु आं मुलिफोरखौ बाहायनाय जाया आरो बेफोरनि अनगायैबो दङ दंनायालाय बेफोरथ' माखासेफोरनिया बेफारिफोर जाबाय नालाय दस्रायावहाय लायनानै फानफैयो आरो दंनायालाय दंजोबो मैगंफ्रा बिदिनो जोगोनार फिथाइबो दं खुम्ब्रा दं आलुफोर दं दङ आरो नों माबायदि मैगंखौ लायो दंजोबो दंनायालाय

ए औ लांफैब्लानो जाबाय दङ दंनायालाय न'आवनो गायजोबो नालाय दा मोजां फ्रेस बुस्थुखौनो मोनगोन आरो मैगंफोरखौ लांफैब्ला दामआलाय बिदिनोसै मैगं नायै मैगं मुलाखौ बिस थाखा के जि फाननाय जायो दानि माबायावहाय सुनानै फानो नालाय मुथा हिसाब फानब्ला बांसिन ओमफ्राय सबाय बिमायाबो बिस थाखा पवा औ दे फ'न खालामनानै फैब्लानो जाबाय लांफैब्लानो जाबाय दे औ